हेलौ औ औ सार औ सार नोंथां आंनि फिसाज्लाया माबायदि लोमजादों सार आं मोनसे गो गोजान जायगायावसो दं इसे गोबाव जाला जागोन अब्लाबो आं लायनो थांगासिनो दं सार आं दा बे आंनि खामानि जोबब्लानो आङो लायनो थांगासिनो बिदिथ' गैयामोन सार सार आङो दा बेखौहाय फाहामनो थाखाय थाखा आङो आंनि खामानि जोबब्लानो लायनो थांसिगोन औ सार आंनि न'आवनि मानसिफोरखौ आं लानानै आंनि गथ'खौ आं लायनो फैसिगोन औ दे दे सार आं दसेनि उनाव सहैगासिनो